जो पानी ऐ ओह् बहुत ही इंपाॅटेंट चीज ऐ साढी लाइफ च कि बिना पानी दे किश बी नेईं होई सकदा जियां कि पानी हर इक चीज गल्ला पानी चाहिदा ऐ सभनें कशा पैह्लें आसेंगी जिंदे रौह्ने गल्ला बी पानी बड़ा जरुरी ऐ कि अगर अस पानी नेईं पीचै ते अस अगर इक दिन पानी नेई पिऐ तें किश बी होई सकदा पानी साढे़ आस्तै बड़ा जरुरी ऐ और पानी सिर्फ ऐ नेईं ऐ कि मनुष्य गी ओहदे आस्तै जरुरी पानी हर इक जीब जन्तु हर इक आस्तै जरुरी ऐ जो साढे़ जानबर होंदे इंदे आस्ते बी जो पंछी होंदे इंदे आस्तै बी और ते और पेड़ पौधे होंदे जेहके इनेंगी बी पानी बड़ी ज्यादा जरुरत ऐ और असें अपना पानी खराब नेईं करना चाहिदा मतलब कि असें अपना पानी इयां नेई डोह्लना चाहिदा अपना पानी बचाना चाहिदा और कदें कदें ऐसा होंदा कि मतलब कि साढे़ घार पानी नेईं होंदा दे असें बडे़ दूर दूर तक पानी लैने गी जाना पौंदा कुपे चुक्कियै जियां कोई जी बांऽ होई गेई असें उत्थै जाना पौंदा ऐ पानी लैने गी गैलनां चुक्कियै जाना पौंदा बडे़ दूर दूर तक जाना पौंदा एहदे बिच एह् कि जो पानी अस अपने घार गै सेव करा जित्थै बी लान ध्यान कन्नै लान जिन्ना पानी चाहिदा उन्ना गै यूज करन वाकी कोई बी पानी है कि है कि ओह् बेस्ट नेईं करन और मतलब कि इंसान गी ज्यादा कोला ज्यादा कोई अद्धी टेंकी सारा पानी ते चाहिदा गै होंदा हून असें पीने आस्तै पानी चाहिदा होंदा जेहदे आस्ते असें जिंदे रेही़ सकदे ऐ पानी साढे आस्तै बड़ा जरुरी ऐ और अगर असें रुट्टी बी बनानी होऐ ते अस उसी बी पानी चाहिदा कि अगर रुट्टी बनानी ते पानी चाहिदा होंदा जो साढे़ माल शाल होंदे उनें ई बी आसें पानी पिलाना पौंदा जो सा़ढे बूहटे शूहटे असें उनेंगी बी पानी देना पौंदा पानी बड़ी ज्यादा मतलब के जरुरी ऐ साढे़ आस्तै कि कदें कदें ऐसा होंदा कि बड़ा सुक्का सक्का पेई जंदा कदें कदें बर्खा शर्खा बी नेईं पौंदियां एहदे च बी असें ई बड़ा नुक्सान होंदा जेह्का अस साढियां बाडि़यां शाडि़यां होंदियां बर्खा शर्खा नेईं पौंदियां उंदा फसल खराब होई जंदा और एहदे बिच फ्ही जो तलाब शलाब होन असें उत्थै नालियां कड्ढी कड्ढियै अपने जो फसलां होंदियां उत्थै पानी असें पाना पौंदा अगर ते बर्खा शर्खा नेईं पवै़ एहदे बिच्च बी साढे़ फसल खराब होई जंदा पानी बड़ा जरुरी ऐ इंसान आस्तै अगर कोई बिमार होऐ उसी बी पानी बड़ा जरुरी ऐ कि के पानी जरुरी ऐ मतलब स्हेई ऐ और कदें कदें ऐसा होंदा कि जो लोग होंदे ओह् बड़ा अपना पानी बेस्ट करदे इयां सुट्टी ओड़दे जेल्लै बी कोई पानी आवै ते असें जेल्लै ओह् पानी चाहिदा तां उन्ना गै जूय करना चाहिदा जिन्ना आसें ओह् पानी चाहिदा बाकी आसें अपना पानी सेफ करी रक्खना चाहिदा कि असें बाद च बेल्लै जरुरत पवै अगर अस उत्थै ओह् लाई ओड़न ज्यादा पानी नेईंं आसे बेस्ट करना चाहिदा और जो रुट्टी शुट्टी बनानी होऐ ओह्दे बिच बी बहुत जरुरी ऐ पै्ह्लें पैह्लें एह् होंदा हा कि पानी लेने आस्तै अस बाइयां शाइयां जंदे हे उत्थै जेइयै पानी लैने गी जाना सबेरे शामी उत्थै जाना पौंदा हा हुन एह् है कि साढे़ घर गै नल शल लग्गी गेदे ते साढे़ घर गै पानी आई जंदा हून असें अपने घार गै पानी थ्होई गेदा इस गल्ला आसें नुहाड़ी कदर करनी चाहिदी पानी दी पानी गी इयां नेईं सुट्टना चाहिदा पैह्लें पैह्लें अस बडे़ दूर दूर तक जंदे है पानी लैने गी ओर उत्थै बी थोहड़ा पानी होदा हा ओहदे कन्नै गै सब किश करदे हे ओहदे कन्नै गै रुट्टी बनादे पींदे उस कन्नै गै कपड़े धोने कपड़े बी बडे दूर जाना पौंदां हा